हमारा हिंदी भाषा है जो जैसे कि गाँव के लोग तो हिंदी ही बोलते हैं ज्यादातर ग्रामीणवासी ज्यादातर पूरा हिंदी बोलते हैं ठेठ हिंदी बोलते हैं तो हमारा भाषा ही हिंदी है पूरे विश्व का है और वो पूरे भारत का हिंदी भाषा है जैसे इग्ज़ाम के समय में इंग्लिश और हिंदी का दोनों वो आता है ऑप्शन आता है तो जैसे कि हिंदी है तो हिंदी में आराम से क्वेश्चन का आंसर दे दिए जो हिंदी है हिंदी में आराम से क्वेश्चन का आंसर दे दिए और वैसे मेरे हिसाब से हिंदी सही है हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है और हिंदी मेरे हिसाब से सही है हिंदी बोलना पढ़ना और मेरे हिसाब से सब कुछ हिंदी में ही रहे तो और बढ़िया है और भी अदर देश हैं जैसे और भी देशों में हिंदी का मातृभाषा हो जाए तो और बढ़िया होगा